आसामनि समाज सोरकार बिफानिफाय जोङो गासिबो माने सोरकारनिफ्राय गोबां हेल्फ मोनबोदों सेल्प हेल्प ग्रुप जेरेखम सेल्प हेल्प ग्रुप आबो गोदोहाय बांद्राय इमफरटेन्ट नङामोन दानि दिनावहाय माने सेल्प हेल्प ग्रुपा बुहुथ इमफरटेन्ट जाबाय माने हिन्जावफोरनि थाखाय हिन्जावफोराहाय माबोरै सोलिनांगौ माबोरै मानांगौ बेवहाय माने बिरात हेल्पुल जानानै दङ बेयाव सेल्प हेल्प ग्रुपा माने सेल्प हेल्प ग्रुपा एन आर एल एम नि आनदाराव जाना दङ सेल्प हेल्प ग्रुप आवहाय गासिबो मावग्रा आइजोफ्रानो आरो बेवहाय जोङो ग्रुप फोरावहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेथारि मेमबारफोर ज' मोनसे खमि दायो आरो ग्रुप निफ्राय बिदिनो दस जन मेमबार थायो आरो ग्रुप फोरावहाय बिदिनो आगोल हाय जेनेबा हिनजाव माहारिबो मावनायनि जेबो सुबिदा गैयामोन आरो सुबिदा गैयामोन दा आरो हिनजाव फोरानो माने गासिबो खामानिखौ मावनो हाजोबबाय जेरोखम ग्रुप निफ्रायनो मैखुन बानायनाय सोलोंनो हायो गावनि आथिं आवहाय गावनो गसंनानो लानो हाबाय हिन्जाव माहारिया मैखुन बानायनाय अमा फिनाय बोरमा फिनाय ना फिनाय गासिबो माने ग्रुप जोंनि बे हिनजाव माहारियाहाय माने सेल्प हेल्प ग्रुपनि आन्दारावहाय गोबां खामानि साफोन बानायनाय आगर बाथि बानायनाय बेफोर ट्रेइनिं लाना गावनि आथिं आवनो गावनो गसंनानै बिदिनो गसंनानै थानो हाबाय आरो आगोलनि समावहाय ग्रुप फोरावहाय लन लनबो बारा माने मोनामोन दा माने ग्रुपफोर खामानि मावनो थाखाय माने खम बिबाङावनो माने लन होनानैहाय माने हिनजाव माहारिखौहाय माने खामानि मावनो खाबु होदों आरो बे खामानि आवहाय जोंनि आइजो माहारियाहाय मावगासिनो दङ जेर'कम ग्रुप निफ्राय भिअ' जायो भिअ' निफ्राय सि लेब जायो सि लेबनि आन्दारावनो गासिबो खामानि फोराहाय दंजोबो आरो सि एल एप निफ्रायनो भिअ' फोरखौ नायहरो भिअ' फ्रा ग्रुपखौ नायो ग्रुप फोराहाय मा नांगौ जायो बे ग्रुप फोरनि मानसिफोराहाय भिअ' आव खोनथागोन आरो आरो भिअ'नि मानसिफोरा सि एल एफ आव खिन्थागोन आरो बिदिनो सोरबा जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो गोसो जादोंबा सि एल एप आनो बे मानसिनि थाखाय बे मानसिनि थाखाय बे मेमबारनि थाखाय माने लन हरगोन आरो खामानिफोरखौ साक्सेसफुलि मावहोनो हेल्प होगोन बिदिनो समाज आवहाय सेल्प हेल्प ग्रुप फैनानैहाय बिराथ माने बिराथ माने हेल्प जादों आरो हेल्प जाखांनायनि उनावहाय हेल्प जाखां हेल्प मोनदों आरो हेल्प मोनखांनानै उनावहाय हेल्प मोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो बिदिनो हेल्प मोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो मावगासिनो दङ खामानिखौहाय खामानि खामानि खौहाय बिराथ मोजां मावगासिनो दङ आरो आरो आरोहाय बेवहाय ग्रुपनि जेरखम अरुनदय सिकिम फोरबो मोन्दों गैयै जेनबा अरुनदय गैयै जेनोबा अरुनदयफ्राबो सिकिम फोरखौ मोनानै हाय नखर आव हाय जा खरस नांगौ बेफोरखौ गासिबो माने हेल्पुल जादों आरो